जब पर्यटक अपने स्थान पे आते हैं तो उन्हें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है क्यूँकि मैं कभी कभी खुद घूमने जाती हूँ किसी दूसरे शहर तब मुझे भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है पहली परेशानी तो है भोजन क्योंकि हर क्षेत्र का भोजन अलग अलग है हम कह नहीं सकते कि किस किस प्रकार का भोजन हम खा सकते हैं वहाँ किस तरह का भोजन हमें मिलेगा तो भोजन एक बड़ी समस्या है यदि हम यदि पर हम सादा भोजन करते हों और उस राज्य में या शहर में सादा भोजन कोई नई खाता है तीखा मसालेदार खाना खाते हैं तो यह एक समस्या बन जाती है वैसे ही मौसम भी एक बहुत बड़ी समस्या पर्यटन को लेके यदि हम मौसम चेक भी करते हैं ओर तुरंत यदि बारिश होने लगी तो हमारा घूमने का समय व्यर्थ हो जाता है जो जो भी एक बहुत बड़ी चुनौती है परिवहन का साधन भी कभी कभी या होता है कि हमें अच्छे परिवहन के साधन नहीं मिल पाते हैं और कभी वो महँगे होते हैं कभी तक कभी हमाएं जहाँ जाना रहता है वहाँ तक नही जाते वह उच्च किराया मांगते हैं ज़्यादा किराया मांगते हैं जिससे पर्यटन में परेशानी होती है और यही सब परेशानियों का सामना पर्यटक करते हैं